हाँ मैं कपड़े धोने के लिए सर्फ़ और ब्रुश का इस्तेमाल करता हूँ इससे काफ़ी अच्छे कपड़े धुल जाते हैं और कपड़े सुखाने के लिए पानी को पुनः निचोड़ कर अरे मौसम बरसात का है तो मैं कपड़ों को छांव में सुखाता हूँ जब ऊपर से बारिश न गिरे अगर सर्दी का मौसम है तो मैं गर्म हीटर के सपा सामने कपड़े सुखाता हूँ और पानी बर्बाद नहीं करता पानी थोड़ा सा में ही सारे कपड़े धो लेता हूँ